ہمارے دیہات میں کھیل کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے جیسے کہ کرکٹ وغیرہ بہت شوق سے سب کھیلتے ہیں اور ہمارے اسکول میں بھی کھیل کبڈی کھیلا جاتا ہے سب اپنے کام بھی کرتے ہیں کسی کو کام کرنے میں دلچسپی ہے کسی کو کھیل میں دلچسپی ہے وہ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں یہاں ہر سال کھیل کا یہ بنایا جاتا ہے کمیٹی بنایا جاتا ہے اور کھیلا جاتا ہے اچھے سے سب کھیلتے ہیں سب کھیلتے ہیں اور بہت سب اہمیت دھرتے ہیں ہمارے لوگ کے دیہات میں کھیل کے کھیل کو کرکیٹ وغیرہ کرکیٹ کبڈی اور بھی بہت کھیل ہیں بہت اہمیت دھرتے ہیں اچھے لگتے ہیں کسی کو بہت دلچسپی ہے کھیل میں بہت لوگ کھیلتے ہیں اہمیت دھرتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں کھیل کا کبڈی وغیرہ ہمارے کالج اسکول میں بھی کھیلا جاتا ہے جو لڑکیاں اور کھیلتی ہیں سبھی کو بہت اہمیت ہے کھیل کا سبھی کو اچھے لگتے ہیں کھیل سبھی کھیلتے ہیں اور ٹونامنٹ یہ سب بہت سب کھیلتی ہے اور لڑکیاں بھی اسکولوں میں بھی کھیلتی ہے سبھی کھیلتے ہیں ہر سال ہی سال کبڈی ٹونامنٹ یہ سب سب کرتے ہیں اور سب اہمیت دھرتے ہیں اہمیت رکھتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں کھیل کا